नमस्कार

हाँ ठीक है अभी वर्तमान में जो स्कीम मध्य प्रदेश शासन ने लॉन्च करी है वो लाडली बहन योजना स्कीम है उस इस्कीम में जो महिलाएँ हैं उन महिलाओं के लिए प्रति माह एक हज़ार रुपये देने का प्रावधान रखा गया है उस इस्कीम का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत में जा कर के समग्र आई डी जो होती है परिवार की वो समग्र आई डी परिवार की और व्यक्तिगत की सामग्री आई डी उसको अपडेट कराना है उस में मोबाइल नंबर एड करवाना है अकाउंट नंबर एड करवाना है और उसके बाद में जब ये हो जाए तो आधार कार्ड देखना है कि आधार कार्ड अपडेट है कि नहीं आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए तो वो अपडेट कराना है और अगर पहले से अपडेट है तो कोई इशू नहीं है फिर इसको जा कर के बैंक में अपना एकाउंट से डी बी टी कराना है जब भी डी बी टी हो जाएगा तो उसके बाद में ग्राम पंचायत में सोर्स आया जो अपने जो सचिव है पंचायत के सचिव है या रोज़गार सहायक है या अदर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर पंचायत की तरफ़ से नियुक्त होगा जो इसका ऑनलाइन पंजीयन करेगा वो आप को एक फॉर्म देगा वहाँ उसके साथ अपना आधार कार्ड समग्र आई डी एक पासपोर्ट फोटो ये लगा कर के उस में भरना है और उसके साथ ही फॉर्म के साथ एक नीचे का जो पाठ है वो सोघोषणा वाला फार्म है तो उसको भर कर के पंचायत में जमा करना है और जो हितग्राही है जिसको ये योजना का लाभ लेना है उस महिला को स्वयं प्रत्यक्ष वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा उस में क्या होगा उनको फिंगर लेने होंगे स्कैनर से तो इस लिए उनको स्वयं वहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए जो मोबाइल नंबर आप ने आधार में लगाया हुआ है वो मोबाइल ले के जाना पडे़गा तो उस में ओ टी पी आएगा उसके बाद आप की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और किसी तरह का कोई प्रश्न जी हाँ ये जो इस योजना में इक्कीस साल हाँ इस योजना में इक्कीस साल से साठ साल के इक्कीस साल से ऊपर और साथ साल के भीतर उम्र की महिलाएँ इस योजना का लाभ ले सकती हैं इस में शादी शुदा महिलाएँ परिपेक्षता या फिर तलाक़शुदा महिलाएँ हो सकती है जो और भी इस में एक हज़ार रुपये प्रति माह राशि देने का प्रावधान है प्रत्येक माह की दस तारीख़ को के खाते में आती है इस में अविवाहित महिला का प्रावधान नहीं था लेकिन अभी अविवाहित महिलाओं और लड़कियों का भी इस में ऐड करने का चल रहा है लेकिन अभी वो प्रारंभ नहीं हुआ है और कुछ जानना चाहते हैं ओके थैंक यू